आठ लाख णव्याणव हजार णवशें णव्याणव तीन लाख एकुणीस हजार तिनशें वीस दोन लाख वीस हजार एकशें बावीस आठ हजार दोनशें पन्नास एक लाख तीन हजार तिनशें पन्नास